मेरा पसंदीदा खेल किर्केट है मेरा ही नहीं बल्कि अपितु भारत में इस खेल को बहुत अधिक पसंद किया जाता है ये खेल बहुत ही रोमांचक होता है इस खेल में ग्यारह खिलाड़ी होते हैं मैच का संचालन एम्पार द्वारा किया जाता है इसमें एक लकड़ी के बेड और गेंद का उपयोग किया जाता है दो टीमें रहती हैं एक प्रतिद्वंदी की टीम होती है कोई भी टीम पहले बैटिंग करती है बाद वाली टीम अगर उस टारगेट को पूरा करती है तो वो निर्धारित ओवर वो पूरा करती है तो वो विजय मानी जाती है किर्केट काफ़ी लोकप्रिय खेल है इंटरनेशनल किर्केट में बहुत सारी टीमें हैं